आब आइकाल्हि तऽ डाकघरमे हमरा अहाँके विकास तऽ केलकै हँ लेकिन पहिलुका जमानामे कि रहै जे हम अहाँ जे कोनो भी चिट्ठी लिखैत रहिए या खत लिखैत रहिए तऽ ओ अहाँके छओ महिना सालभरि या तीन महिनापर पहुँचै आदमीलग तखन ओ आदमी बुझि सकै जे हमरा के लिखलकै कोना लिखलकै हँ कि अएलै हँ तऽ ईसब लऽ कऽ आब आइकाल्हिके जमानामे तऽ बहुत डेवलप भेलै हँ कहबै कोना भेलै हँ तऽ आब आइकाल्हिके जमानामे तऽ मोबाइल एतेक बड़का विकास तऽ कोनो चीज नहि भेलै हँ मोबाइलेपर आइकाल्हि सबकिछु होइते छै तऽ ई लऽ कऽ हमरासबके भेलै हँ जे फाइदा तऽ भेलै हँ जरूर कहबै कोना भेलै हँ फाइदा तऽ डाकघरमे तऽ ई सब सिचुएशन आनि देलकै हँ जे आब हमरा अहाँके जे कोनो भी प्रकारसँ मने कोनो भी मने हम जा रहल छी कोनो बिजनेस करैलए या अथी करैलए ओकरा हमरा डाक भेजनाइ छै तऽ आब आइकाल्हि इण्डिअन पोस्ट पेमेन्ट बैंक या कोनो भी एहन छै जे ओहि द्वारा अहाँ तुरन्त भेज सकै छी अहाँ भेजिऔ तऽ दू दिनामे या तीन दिनामे या पाँचो दिनामे आदमीलग आब पहुँच जाइ छै आब एहन भऽ गेलै हँ जे आब आदमीके कोनो दिक्कत कोनो प्रकारसँ नहि रहलै हँ एहि दुआरे हमरा अहाँके ई विकास मिलि रहल छै आओर आगाँ देखिऔ आब जे होइ आगाँ तऽ आओर विकास हेतै